हाँ मैं बता सकता हूँ मध्य प्रदेश में मनोरंजन प्रमुख ट्रेन और जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं वो हमारे कैमरों में सोशल मीडियाओं में और हमारे यहाँ के जो वीडियो में जो जिस तरह से वो बनाते हैं जो नए ट्रैक करके नहीं घूमाते हैं जो वापिस से जो रिवर्स हो जाता है जो वापसी में वीडियो बनती हैं वो वीडियो चल रही हैं और जो कैमराज़ हैं कईयों तरह के कैमरे आ रहे हैं देखो उनमें रिवर्स भी बन जाते हैं और उसमें सीधे सिंपल भी बन जाते हैं जो वेडिंग शूटिंग होती है मतलब जो शादियों की शूटिंग होती है वो भी कैमरों में फीचर्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं फिल्टर आ रहे हैं उससे शादियों में बहुत रंगीन होती है जो एल्बम शादियों की बनती हैं जो फोटो भेजते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं फिर दिखाने में भी हमें बहुत मजा आता है इस तरह के परिवर्तन और ट्रेंड होने वाले हैं मध्य प्रदेश में और हम चाहते हैं इस पर और आगे भी बहुत अच्छा काम हो कार्य हो यही हम आशा करते हैं मध्य प्रदेश के मनोरंजन उद्योग से धन्यवाद